हम लोग सुबह हम लोग दोड़ए लए जाइत छिऐ तऽ सुबहमे उठए छी ओकर बादमे जाइत छिऐ दोड़ए लए सभ फ्रेन्ड लोग ओकर बाद दौड़ दौड़के आबि मतलब दौड़ए छिऐ अच्छेसँ आधा एक एक घण्टा तऽ दौड़ लए छिऐ ओकर बाद वहाँसँ आबै छिऐ तऽ तऽ खाना पीना मतलब ऐसे फ्रेश व्रेश हो जाइत छी तऽ चना दए छी फूलए लए चना आओर शक्कर ओ खाए छिऐ खाएके बादमे फिर ग्लुकोज डिहाइड्रेट हो जाइत छै फिर ग्लुकोज वगैरह ई सभ रखैत छिऐ अपन पास आओर ओकरा मतलब चना वना खाके ओकर बाद पाँच दश पन्द्रह मिनट बाद फिर ओकरा पानिमे घोलके आओर लए छिऐ दिन भरमे कमसँ कम दिन भरमे कमसँ कम जितना बार मतलब होवैत छै ने कमसँ कम नहि भी तऽ इन्सानके दू लीटर तऽ पानि पीना चहिए आओर ग्लुकोज तो मिनिमम दश बार तो चाहिए के ही चाहिए काहेकि दौड़ैसँ ने वीकनेस हो जाइत छै एनर्जी लॉस हो जाइत छै आओर पानिके भी कमी हुए लागैत छै नहि तऽ इसलिए जादा मात्रामे इन्सानके पानि पिऐके चाही आओर दोड़एसँ अच्छा होवैत छै शरीरके वेट भी कम होवैत छै बहुत बेनिफिट होवैत छै तऽ इएह सभ इन्सानके करएके चाही बस आओर जाहिसँ दौड़ै छिऐ तऽ डेली दौड़एके चाही अगर एक दिन भी एब्सेन्ट होवैत छै तऽ फिर शरीरके लिअऽ हानिकारक हो जाइत छै इसलिए इन्सानके रेगुलर दौड़ना दौड़एके चाही